कपड़ा काटयके कोनो डिजाइन जे अगर सेट होइ छै दिमागमे काटियै तऽ पैटर्न काटै छियै तकर बाद ओहिपर बैठबै छियै तब दिमागमे सेट होइ छै तऽ ओहिनो बनाए लै छियै नहि तऽ खराबो भए जाइ छै खराब होयके बादमे बेसी दिमाग लागै छै कपड़ो बरबाद भए जाइ छै एहि लए कऽ डिजाइन कोनो निकालैके बादमे पैटर्नके जरूरी पड़ै छै तऽ ओहिपर बैठाए कऽ काटय पड़ै छै नहि तऽ मोबाइलेमे मङ्गलहुँ तब ओकरा देखबै छै तऽ ओहिसँ निकालि कऽ काटै छियै तब ओ डिजाइन कनि टा बनै छै ब्लाउजेपर देनाइ छै कि सूटेपर लगेनाइ छै तऽ ओहि डिजाइन बैठाए कऽ ओकरामे सितारा लगेनाइ छै तऽ बढ़िआँसँ बिठाबै छियै ओहिपर बैठा कऽ तब ओकरा धागासँ सेट करै छियै इएह सभ डिजाइन लागै छै बनबैमे तब स्टोन ओहिपर बैठायल जाइ छै तऽ ओकरा धागासँ सेट करय पड़ै छै ओकरा देखयमे बढ़िआँ लागै छै इएह सभ सेट करयके बादमे ओकरा बतबय पड़ै छै बढ़िआँसँ दिमाग लगबय पड़ै छै तब जा कऽ ओ डिजाइन बनै छै तऽ कोनो चीज जे होइ छै ओकरा दिमागमे सेट करय पड़ै छै कोनो भी गप्पकेँ देखय पड़ै छै बढ़िआँसँ तब ओ डिजाइन सीखै छै नहि तऽ खराब भए जाइ छै तऽ तऽ अपनासँ नहि भेल तऽ दोसरोसँ पुछलहुँ तब जाए कऽ ओ बताए देलक तऽ ओ डिजाइन बनेलहुँ काटलहुँ तब जा कऽ ओ बनेलहुँ नहि तऽ खराबो भए सकै छै किछु बढ़िओँ भए सकै छै तऽ फेर सीखय पड़ै छै तऽ एहि दुआरे जे छै कोनो भी काम करनाइसँ ओकरा पहिले दिमागमे सेट करय पड़ै छै ओ काम केना हेतै तऽ एहि लए कऽ काटय पड़ै छै बढ़िआँसँ ओकरा हिसाबसँ काटय पड़ै छै जाहिके लिए खराब नहि हुअय कोनो समान दोसरके समान बरबाद नहि हुअय तऽ एहि लए कऽ काटि कऽ ओकरा बढ़िआँसँ सेट करल जाइ छै